नोङो बिरसिंमोनना बरमानिया अ आं नैलै माबानि सिमलानि माबानिया जायख्लं होननाय सिनायोना

बिसै खामानि दंमोन एसे ख्रिस्टमासआ नोंसिनाव बरमायाव माबायदि जायोबा अ जोबोरै गेदेर जायो ना

डेक'रेसनफ्रा डेक'रेसनफोरा हेभि जायोना नोंसिना

नोंसिना बेसेनिफ्राय हो है जोंना माबाफोरावसो जायो बैसागो मागोफोराव बैसागोआव होयो बाथौफोर गायस'नो ओंखाम गोरलैफोराव बारा जायोबा नोंसिना ख्रिस्टमासआ अ होमब्लाथ' जासिगोनानो ना अ अ बावदों डेटखौ थांनांगोन थांनांगोन र' नायनो सोलाबब्ला

बिखौनो सोंनो बा फन बानायदोंमोनलां नोंथां

दे होमब्ला दोनथ'बाय